मां स्विगी जे कस्टमर केयर में थो ॻाल्हायां मां कुझु खाधो ऑडर कयो हुओ उहो मुंहिंजे शुभ सिटी पंजे माड़े में पहुचायो वञे वञे मुंहिंजो घरु नंबर सतो अथव और एड्रेस अथव माधव नगर खां सिधो सिधो अचिजो हिकड़ी हिते पोस्ट ऑफिस पवंदी अथव उहो पोस्ट ऑफिस जीअं ई सिधो सिधो वेंदव मैरेज गार्डन पइजंदव मैरेज गार्डन खां अञा सिधो वञो थोरो टेडो मौड़िजो वरी सिधो अचिजो वरी सिधो सिधो वञिजो वरी थोरो सो टेड़ो मुणंदव न त कंहिंखां बि पुछंदव त छुभ सिटी पंजे माड़े ते तव्हां बिल्कुलु शुभ सिटी विच ग्राउंड ते अचिजो विच ग्राउंड ते गाॾी बिहारे करे मथे अचिणो पवंदव मथे अचण लाइ सीढ़ी अथव सीढ़ीअ में पहिरियों माड़ो पोइ थोरी टेड़ी सीढ़ी ठहियलु अथव टेड़ी ईअं ठहे उहो चढ़ी करे वरी अचजो वरी मथे वञजो व ईअं पहिरे माले ॿे माड़े टे माड़े चौथे माड़े पंजे माड़े ताणी अचिजो ऐं मुंहिंजो दरि खड़काइजो मां अची वेंदोमांव